जय झूलेलाल बिजली जा छा छा ख़तिरा आहिनि पहिरीं ॻाल्हि हुन जो कनैक्शन जी प्रॉब्लम उहा तारियूं खुलियलि न हुजनि खपनि तरियूं हमेशह सील ऐं सुठे नमूने जी ऐं कॉपर हुजणु खपे हुन खां पोइ जेका अर्थिंग जी प्रॉब्लम आहे उहा ॾिसणी आहे की किथे अर्थिंग त नाहे किथे सॉकिंग लीक त न पियो थिए जेके असांखे हुन जा उपकरण आहिनि जीअं तव्हां जो स्विचिस थी विया सॉकेट थी विया उहे सारा जेका सामान आहिनि उहे सुठे क्वालिटी सुठे नमूने जा हुजनि बिजलियुनि जी तारियुनि जी क्वालिटी हमेशह सुठी लॻाइणु खपे ट्रिपर हमेशह हुन में मौजूदु हूंदा जॾहिं बि कनेक्शन जी एक्टिविटी हुन जे अॻियां फास्ट थी थी वञे इलेक्ट्रिसिटी त असांखे उहा ट्रिपर असांखे हुते ट्रिप करे छॾींदो आहे जेको अॻियां वञी करे कोई अभी आबदाद खां बचाईंदो आहे त जेके बि उपकरण आहिनि बिजली जा उहे हमेशह असां सोचे समुझे सुठी क्वालिटी जा लॻाइणा आहिनि बिजली कॾहिं बि जा वायर खुलियल न हुजणु खपनि सारा तार टोटली बंदि हुजणु खपनि उन जा प्रॉपर टेपिंग हुजणु खपे ऐं हुन जो कनैक्शन प्रॉपर सॉकेट सां हुजणु खपे